ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की में कमियाँ बहुत पाई जाती है जैसे देखा जाय तो पर्यावरण का एक विषय लूँगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कचरा रखने के लिए कोई एक जगह निर्धारित नहीं है जैसे शहर में लोग अपना एक डस्टबिन बना कर रखते हैं जहाँ पर वह अपने घर का जो भी कचरा है वहाँ पर रखते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सब यहाँ वहाँ फेंक देते हैं जिसके कारण वह वह प्रदूषित होता है और पर्यावरण में थोड़ा फ़र्क दिखाई देता है वैसे स्वास्थय सम्बंधी देखा जाए तो शेहेर और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जो अस्पतालें हैं वह बहुत कम पाई जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक ब्लॉक पड़ जाएगा और उसमें तीस बीस गाँव होंगे और उस गाँव के अंतराल में एक कें स्वास्थय केंद्र पाया जाता है और बाकिओं वह विलेज में यदि कोई समस्या आती है स्वास्थय को लेकर तो तो बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है और शहरी क्षेत्र में यह सब नहीं होता है यह जगह जगह पर अस्पतालें पाई जाएगी उनको किसी भी समय उनको उपलब्ध रहता है अपना इलाज़ कराने के लिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल है किसी की यदि रात में अचानक तबीयत ख़राब हो गई और गाड़ी नहीं है किसी प्रकार का अपने पास साधन नहीं है तो वह एक बहुत ही हमारे लिए गम्भीर समस्या है जैसे सामाजिक समस्याओं को देखा जाए तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हर चीज़ में भेदभाव किया जाएगा जाति में समाज में और शहरी क्षेत्र में यह सब नहीं किया जाता सब एक समान माना जाता है इन जैसे बाजू में एक छोटी जाति का उसके बाजू में ऊँची जाति का तो वह एक दूसरे के घर का खाना नहीं खाएंगे यह सब कहाँ पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में और यह इसी की विपरीत जस्ट शहरी क्षेत्र में यह नहीं होता है एक दूसरे घर आना जाना उठना बैठना खाना पीना यह सब होता है